काणकोण जिल्ल्यांत लोकप्रिय आशिल्ले कांय सामान्य पारंपारिक पदार्थ आनी खाणां जेवण खतखतें हें आमचे जिल्ल्याचें मुख्य शिवराक जेवण मागीर मुगां गाठी आंबाड्याक गोजू तो आनी एकदम बरो लागता कोणी जर आयले घरा कडेन जाल्यार तोच चड मागतात केन्नाय आमगेर तें चवथीक दिवाळेक अशें सणा सुदीक हे चड पदार्थ करप जाता तेन्ना तें सामके आवडीन खातात आंबाड्या गोजू म्हणटात तेका चण्यां तोंडाक हें सगलें शिवराक हेका नाल्ल लागता थोडीं तेफळां मसालो थोडो गोड फोडणी अशें तरेचें तेका साहित्य लागता मागीर नुस्तें खंयचें नुस्तें म्हणलें की सगळ्यांक लाळ पडटा बांगड्यांचें हुमण तशेंच ताल्ल्यांचें हुमण मुरडश्यो तिसऱ्यो इसवण सुंगटां मोरी कल्ली अशें खूब तरेचें नुस्तें त्या नुस्त्याचें आमी रांदप करप जाता हांगाय बी तेपळां आतां बांगड्यांची कटलेट करताथ ती आनी एकदम बरी जाता मागीर खुबे खुबे म्हण मेळटात तिसरी मेळटा तेजें सुकें करतात तें आनी बरें लागता खूब बरें लागता सुंगटांची चिली करतात सुंगटां बिर्याणी करतात सुंगटांची बिर्याणी करतात काणकोणांत नुस्तें भरपूर मेळटा काणकोणांत नुस्तें मेळटा आनीक हें नुस्त्याचें जेवण हें खूब बरें जाता गोवन बेल्ली तारीर हांगा बरें स्वस्थ जेवण मेळटा रुचकर मेळटा आनी तशें घरगूती आसा तेजी जायरात बी दिल्ली आसा हेजेर व्हाॅट्सेपाचेर गूगल सगळ्याक ती जायरात दिल्ली आसा आनीक हांगा जेवण एकदम बरें जाता आनी खूब लोक थंय जेवणाक येतात एकदम शिवराक जें नाॅन वेज जेवण करपाक गोवन बेल्ली एकदम फामाद आसा आनी थंय ते बरें तरेचें नुस्तें हाडटात पापलेट पापलेट आनी आसा पापलेटां मागीर तें सु सु सु सुरुंगूटे अशें तरेचें मोठें नुस्तें अशें तरेचे खूप नुस्तें मेळटा आनी तें बरें तरेन गोवन बेल्ली करतात तेन्ना सगळ्यांक हें आसा की गोवा बेल्ली काणकोणा तारीर हांगा सगल्यांनी ह्या हाॅटेलांत येवचें पयलें पयली पळयलें आमी खतखतें खतखतें हेका मुळो लागता बारीक भाजी बिजी सगली एककडेन घालून तें आमी खतखतें करतात नांवूच तेका खतखतें सगले तरेचें दुदी घालतात मागीर गाजर घालतात गड्डो घालतात मस्का सांगो घालतात दुदयाचे फोडी घालतात आनी हें खतखतें एकदम बरें जाता अशें काणकोण जिल्ल्यांत येव हे पदार्थ खूब फामाद आसात खतखतें शिवराक मग मुगाच्यो गांठी शिवराक आनीक नुस्तें विस्वण हें तें आमचें नाॅन वेज जेवण